म्हाका गोरवां म्हणजे अशें गोरवां खूब आवडटालीं आनी बरें बरो हें आशिल्लो हेजे कडेन आनी तांकां हांवें सगळ्यांक नांवां दवरलेलीं सगळ्यांक नांवां प्रमाण उरतालें आनी तांकां फक्त ल्हान गोरवां बी जाली म्हणटगीर पाडक पाडको जालें म्हणटगीर तांकां फक्त आतुणाचे बीर घेवन रावप आनी तेची सारकी बरी काळजी घेवप आनी तांकां नांवां सगळें नांव म्हणजे अशें शेंवतें मोगऱ्यां अशें अशें खूब खूब नांव दवरलेलें आनी खंयी सान इतलें बरें करतालें हांव गोरवां म्हणजे इतलीं बरें हें आशिल्लें तीं म्हाका बरीं हें सारकीं हें करतालें म्हणजे खंयच्यानूय हांवें उलो करूंक नांव घेवन जाल्यार रोकडीच ती आमे करून म्हाका परत उत्तर येताली आनी खंयी आसल्यार धांवोन येताली आनी एक म्हाजो दोन अशे ल्हान पाडके आशिल्ले ते पाडके म्हाका म्हणजे खूब आवडटाले आनी ते म्हाकाय बी खूब्ब बरें करी आतां एकठांय बाबू म्हणटाले आनी एकठांय बाय पाडूक आशिल्ले बाय बाबू म्हणोन तो ल्हान आसा म्हणजे एक एक वर्साचो देड वर्साचो जालो तो पर्यंत घरा कडेन आशिल्लो मागीर ताका असो भोंवपाक खंय गेलो न्हू मागीर मेळना जाल्यार सोदू वचप सोदूं गेलो जाल्यार मेळना जाल्यार बाबू म्हणून एक उलो केल्यार पुरो आशिल्लो तो हें आयज आयकना पडलें उद बरोबर आयकना फुडें आमी करून धांवान येतालो इतली बरें म्हजे कडेन आनी खंय समज दोंगरार सुद्दां गेलें गोरवां घेवन जाल्यार हांव अशें भियेन आशिल्लें म्हणजे गोरवां कडेन उलयत येतालें म्हणजे इतलें म्हणजे म्हाकाय बी हें करतालें तें राजा हांगाच राव हां हांव येता दुसऱ्या घेवन येता अशें म्हळ्यार तशी थंयचेर येतली म्हाका गोरवांची हें आशिल्ली